जोंनि राइजोनि फुजाया बेबायदिनो बिराद माबामोन आरो एकदम जि गिदिर थारमोन राइजोयैनो बिदिनो ओंखारबाय ओंखारनानै बिदिनो राइजोनि फुजाबा न' लिरो सि सुयो घरै घरै एकदम बयबो राइजोनि फुजाबाथाय न'आव मा बुस्थु दं न' लिरनांगौ खादौ सि सागं थोरसि लथा न'आव मा दं जिखुनु बेखौ सुजोबथारनांगौ आरो न' लिरस्रांबाय ओमफ्राय बेबायदिनो हौवाफोरा गारजायाव सानसे सिगां गारजाखौ फोसाब्बाय गारजाखौ फोसाबनानै बेनि अखानायै हौवा हिनजाव गोनांफोरनावबो बिदिनो सना रुफा गोनांफोरनाव गोनांफोरनि सना रुफाखौ लांबाय गाव गावबागाव हिसान आरियाव दखना गोदान सना रुफा नाम लिरै लिरै माबाबाय आरो

सोना होखाबाय बे माबाखौ लिरनाय लाइजामखौ सिनायनो हानायनि राइजोनि फुजायाव बिदिनो हौवा हिनजाव सेंग्रा सिख्ला बेखौनो होनो बिमा हाबा बे बिमा हाबायाव बेबायदिनो दखना गोदान गोदान गानो दखना थावसि गामसा गोदान दखना गोदान गानथारि गानथारिखौ साङारिआव गाव गावबागाव लेखायाव लिरनानै सिथाबनानै होखायो एकदम बयबो लांजोबथारनोसै आरो नाम लिरै लिरै बावहैनोसै बे आइ बिमा खाथियावनो माबायाबो फुजायाबो सारा दै होनो बेखौनो सारा दै खाथियाव फुजा होयो फुजा होनायाव बाहाय जानागुरुआ जोंनि जानागुरुआ लोङाबो जायाबो बाथौ फुजा होग्राया जौ लोङा ओंखाम जाया जेखुनु बुस्थुखौनो जाया आरो ओमफ्राय बेयो जौ लोङा जेबो जायाबाबो जेब्लाना राइजोनि फुजाया जोब्बाय

हौवा हिनजाव गाजा गोमजा अमा खर' हरनानै बोरमा खर' हरनानै बिदिनो आइ आफाखौ फुर्थि खालामनानै गारबोयो आरो बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा जेब्लाबो मोजांयै मोजां फुजाखौ खुंनानै जेब्लाबो गाजा गोमजा हौवा हिनजाव सना रुफा गाननाय जोमनाय बावो फारौ खाङो जरा जरा दाउसा खाङो जरा जरा बिदिनो थाखा फैसा खाङो दाउदै सोरनाव दं खाङो बेबायदिनो फुजा जेब्लाबो होयै होयैनो दैफोरा खुरामोन आरो दा बेबायदिनो बेबायदि फुजा होग्राखौ दानि मानसिफोरा गोदान गोदान धर्म' लाबाय गोदान गोदान मा मा धर्म' खोनायो बेफोरखौ फुजियो फालियो बेनिथाखायनो दा बायदिसिना जालांनो हमबाय आरो गाव गावनि हारिनि फुजिनाय बाउनाय बेफोरखौ गोसो होला सोरबा ब्रह्म लाबाय सोरबा कृष्ण' गुरु लाबाय सोरबा ब्रह्म लाबाय सोरबा खृष्टान लाबाय बेबायदिनो गाव गावनि बोलि होनायखौनो गोजान खालामबाय मानसिफोरा जोंनि बर'फोरा बिराद गिदिर गिदिर फुजा होयो दाउसा फारौ बोलि होयो बे बोलि होनायजों आइ आफायाबो गोसो गोथारै बाउनायजों फुजिनायजों गोदोनि दिनाव बोनदों दोंसे होबानो हामोमोन गथ' गथाइ बोन्दों दोंसेजोंनो खांबोदोंमोन दाना बेबायदिजों आइ आफाखौनो माबा खालामला जेबो आइ आफाखौनो आइ आफा नंगौबायदि सानला सैथोआनो गैलाबा दानिया बे फुजा होनायाव गाव गावबागावनि गोसोनि साननायजोंसो फुजा होसै मानसिफोरा बे फुजा होनाया गोसो गोथारै गोसोखौ बाउनानै आइ आफाखौ फुजिबासो गोसो मोदोम जिउ होनानै होनबासो आइ आफायाबो मानिगोन बोरमा अमा माला सुनानै गानलायलायोमोन मोसायोमोन जानागुरुआबो ओमफ्राय बे बायदिनो आइ आफाफोराबो मालाय जेबो नङामोन बे फुजा होनायाव बोरमा दाउ अमा फुजा होनायाव बयहाबो गोसो गोथारै माबानायजों बाउनायजों गथ' गथाइफ्राबो लोमजानाय साजानाय गैयामोन गोदो दाक्टर अजाबो गैयामोन नालाय गोदोनि मानसिफ्रा बिदिनो आइ आफाखौ फुजिनानैनो फुजा फानि होनानैनो खांबोयोमोन बाबोयोमोन बिराद गिदिर गिदिर फुजा होनानै आइखौ बिमा गंगा मोनखौ बेबायदिनो मानिहोनानै दोनोमोन बे फुजा होनाया फुजा होनायानो बर'फोरनिखा आरो बेयो ब्रह्मनि नङा हिन्दुनि दाउसा फारौ हाथारनाय फुजा होनाय अमा होनाय बोरमा होनाय बर'नि बाथौ फुजाया बेनोखा बोरमा अमा फारौ दाउ बेबायदिनो होबाय थाखायो बोसोराव बोसोर फुजाखौ होयो आरो हिन्दुफोरा ब्रह्मफ्रा होआ जोंना बाथौआरिया होयो बेबायदिनो